हैल्लो हैल्लो हां जी केह् हाल ऐ अच्छा अच्छा में सोचेआ तुसें मेरा बी मड़ो अज्ज गेई आई ही घर ते दिक्खेआ ते सेह्त मिगी अऊं सनां नी अऊं बी आई अज्ज कम्म करियै घर ते मिगी बी मिगी बी किश बखार बखार ऐ सेही होआ दा ते में मिगी बखार चढ़ी दा बड़ा ते मैं सोचेआ कि तुसें सनाऊड़नी ऐं कि मिगी में कल नी आई सकनी ऐ ते मिकी बड़ा बखार होई दा

हां उऐ मिगी बखार हा मैं सोचेआ दीदी ही सनाऊनी आं केह् पता मिगी नोन होऐ नेईं नोन होऐ

अच्छा अच्छा हां दिक्खो फ्ही तुसें सना सनागी कल केह् ऐ सवेरे सनाऊड़ङ केह् करना नेईं मैं छड़ा इय्यां झाड़ू झाड़ू मारिये ते मारियै चलो दिक्खगी फ्ही थुआढ़ी बी नि ऐ सेह्त ठीक ते फ्ही आना गै पौना फ्ही केह् करना आस्ता आस्ता आगी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं मेरी सेह्त ठीक होंदी ते आऊं गै बनाऊ बनाई देऊड़दी तुसें बी वा मेरे मेरी बी मेरे वी इय्यां इय्यां बड़ा बखार अच्छा चलो कल फ्ही दिक्ख हां हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ औगी फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ